असांजे हिते रेसे ते ॾाढियूं भाॼियूं मिलंदियूं आहिनि पर जेके न मिलण वारियूं भाॼियूं हिते ॾाढी मुश्किल सां मिलंदियूं आहिनि जंहिं करे असांजी रोटी ठहण में ॾाढी दिक़तियूं वेंदियूं आहिनि जीअं त रोटी ठाहिण जे लाइ असांखे अगरि ज़रूरत पए त फ़ालसा न मिलंदो आहे लाल शिमला मिर्चु न मिलंदो आहे पीलो शिमला मिर्चु न मिलंदो आहे साई गोबी न मिलंदी आहे चेरी टमाटर लेटेस सब्जियां न मिलंदियूं आहिनि कुल्फ़ा लाल साग ब्रह्मी हलीफ़ इहे सभु भाॼियूं हिते न मिलंदियूं आहिनि जंहिं करे असांखे ॾाढी दिक़त वेंदी आहे जीअं सावा शिमला मिर्च त ॾाढी जल्दी मिली वेंदा आहिनि पर लाल टे पीला ॾाढी जल्दी न मिलंदा आहिनि फल बि मिलंदा आहिनि कुझु फल त ॾाढी जल्दी मिलंदा न आहिनि जीअं त कीवी इहे फल हिते न मिलंदा आहिनि इन करे असांखे ॿाहिरां सभु घुराइणो पवंदो आहे इन करे भाॼियूं घुराइण लाइ असांखे ॾाढी दिक़त वेंदी आहे असांखे कुझु बि ठाहिण जे लाइ अगरि असांखे इहे भाॼियूं न मिलनि त असांजी रोटी सुठी न ठहंदी आहे इनजे लाइ असांजी रोटी सही बि न ठही सघंदी आहे